आं न'नि बारिफ्राव बेरायनो साबसिन मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ला बारियाव गोबां फिथाय सामथायफोर थायो जेरै गय खान्थाल नारेंखल जाम आनारस गोबां गोबां फिथाय सामथाय नुनानै आंनि गोसोखौ आं गोजोननाय मोनो बिसोर फिथायफोरनि समायना रमायना महर आरो जोङो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां फोरनि बारि खान्थाल थाइजौ नारिखलफोरा जेब्ला मोनो होमबा बिसोरखौ आं खानानै बिसोरखौ न'सिम लाबोनो मोजां ओंखायनो आं बारि बारि थाबायनानै जोंनि बारिनि समायना फिथाय सामथायफोरनि महरजोंनो लोगोसे बिसोरनि

न'नि बारि आरो बे बारियाव फिथाय सामथायफोरखौ आं नायथिंनानै थाबाय थानो आं मोजां मोनो बेखौनो आं सम सम सम मोनोब्ला आं बेवहायनो बेरायनानै थानो मोजां